हमर गाँवके लोक जब कोनो महत्वपूर्ण गाँवमे समारोह होइ छै या कोनो पूजापाठ होइ छै तब ओकरामे नृत्य समारोहके भी आयोजन करै छै आओर नृत्य समारोहमे पुराना जमानाके ही नृत्य आओर नया नया जमानाके नृत्यके भी प्रसारण करलऽ जाइ छै आओर बहुत लोक ओकरामे भाग भी लै छै ताकि ओ अपन कलाके प्रस्तुत करि सकै आओर नया आओर पुराना जमानाके भी नृत्यके सबके सामने देखा सकै ताकि उन्हें पता चलै कि आजकलके जमानामे आओर पहिलेके जमानामे कोन कोन सा बदलाव आ गेल छै आओर ई नृत्य प्रस्तुत करैसँ लोक मनोरञ्जन भी होइ छै आओर हुनकाके जानकारी भी मिलै छै आओर नृत्यमे भाग लैवलाके बहुत ही प्रोत्साहन मिलै छै हुनकाके बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करल जाइ छै आओर हुनकाके इनाम भी मिलै छै आओर हुनकामे बहुत ज्यादा उनका स्वाभिमानके भी वृद्धि होइ छै